जैसे कि हमारे क्षेत्र में संसाधन की कमी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं नहीं हम चन्दौली से हैं यहाँ चकियाँ चन्दौली में चकियाँ आता है चकियाँ से तो चकिया से और बनारस जाने की या और अदर बनारस से तो हर जगह मिल ही जाता था जैसे कि मम्मी लोग मामा लोग बताते हैं उस टाइम में भी चन्दौली के लिए सब साधन थे बस चलती थी चकियाँ से चन्दौली से बनारस तक तो हमलोग को बहुत ज़्यादा तो नहीं थी दिक्कत लेकिन हाँ और जैसे चन्दौली में बहुत सारे और ऐसे गाँव थे जोकि बहुत चलकर जाना होता था तो वहाँ पर दिक्कत रही होगी लेकिन हमारे नहीं रही है जैसे कि चकिया टाउनशिप में आती है तो टाउन में आता है तो वहाँ से मिल जाती थी बस बनारस के लिए और जहाँ भी जाना होता था तो बस जीप चलती थी तो जीप बस मिल जाती थी तो साधन की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी चन्दौली में और टीकाकरण के भी थे ग्राम पंचायत थी तो गाँधी भवन करके था गाँधी भवन गाँव में बीचों बीच था ग्राम पंचायत वहाँ पर मतलब बैठती थी तो वहाँ पर टीकाकरण भी हमलोग को हुआ है टीकाकरण की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी जो मेरा गाँव था तो वहाँ पर टीकाकरण मतलब उस टाइम का जो गाँव मतलब उस टाइम से भी मेरे गाँव में टीकाकरण होते आए हैं सरकारी अस्पताल भी हैं तो पास में ही हैं तो वहाँ से मतलब वहाँ भी टीका लगता था गाम ग्राम पंचायत में और अब तो इतनी सुविधा है कि गाँव गाँव में घूमकर उस टाइम से हमलोग के टाइम से ही टीकाकरण के लिए लोग घूम घूमकर करते थे लेकिन अब तो हर जगह है अवलेबल सुविधा इसकी हो गई है तो टीकाकरण केन्द्र में उस टाइम भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी हमलोग को हमलोग को लगा हुआ है लेकिन हाँ और आसपास थोड़ा चन्दौली के आसपास जो रहे होंगे उनको सुनने में आता था दिक्कत थी लेकिन हमारे गाँव में कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी शुरू से ही ना साधन की दिक्कत थी ना टीकाकरण की दिक्कत थी बहुत अच्छा था और अब तो और अच्छी हो गई है बहुत अच्छी हो गई है हर चीज़ की सुविधा अस्पताल भी अच्छे से हो गया है और टीकाकरण व्यवस्था भी अच्छे से हो गई है साधन भी अच्छे से हो गए हैं बसें अब चलती हैं अब तो सरकारी तरीके से भी संसाधन बढ़ते ही जा रहे हैं सुविधाएँ बढ़ती ही जा रही हैं कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है हमारे हिसाब से साधनों की रोड भी चन्दौली का बनारस जाने के लिए तब से अच्छी ही बनी थी चकियाँ चन्दौली से बनारस जाने की रोड अच्छी थी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी साधन भी बस उस चलती थी और अब भी चलती हैं बसें चलती हैं प्राइवेट बस चलती है सरकारी बस चलती है जो जैसे जाना चाहे जा सकता है तो साधन की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी मम्मी लोग के टाइम में एक बार मम्मी दिखाने जा रही थीं तो ऐसा हुआ कि बस पलट गई तो इसलिए मम्मी की बात याद है तब मम्मी जब जा रही थीं तो उनको बस उस समय भी वह सुविधा मतलब था उनके पास जोकि बस से वह जाके दिखा सकती थीं बनारस चन्दौली से बनारस मुगलसराय चन्दौली बनारस साधन की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी हमारी मम्मी दादी के टाइम में भी साधन बहुत अच्छे से मिल जाते थे रास्ता भी अच्छा था साधन भी मिल जाता था चन्दौली में और टीकाकरण भी हो जाता था टीकाकरण के लिए भी हमलोग के टाइम से भी टीका लगता था मम्मी लोग के टाइम में शायद छापा करके टीका कोई लगता था वह लेकिन हमलोग के टाइम में तो आसानी से घर घर भी मेड आती थी जोकि टीका लगाती थी बच्चों को तो टीका के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी अब भी वही है कि घर घर टीका लगता है बच्चों को अब अस्पतालों में प्राइवेट हिसाब से भी लगने लगा है टीका हर जगह लोग जाकर लगवा लेते हैं लेकिन अगर जो नहीं लगवा पाते हैं तो गाँव गाँव जाकर जो मेड लोग होती हैं नर्स लोग होती हैं वह जाकर लगाती हैं टीका तो बच्चों को टीका आज हर घर घर में चाहे वह मीडियम फ़ैमिली हो या फिर वह उससे नीचे हो जो भी हो सबकी कोशिश होती है कि लग जाए यह सुविधा अब है तब भी था लेकिन अब और अच्छे से मेरे ख़्याल से हर गाँव गाँव में है जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते थे कल अब पहुँचते हैं और हो रहा है लेकिन हमारे ख़्याल से चन्दौली में तो टीकाकरण केन्द्र पहले भी था और अब तो और अच्छे से है पहले भी टीकाकरण केन्द्र हमारे गाँव के वही पंचायत भवन में टीकाकरण लगता था दिन में दिनभर होता था दो तीन बजे तक सुबह से लेकर लोग आते थे और लगवाते थे काफ़ी भीड़ लगती थी सब अपने बच्चों को लगवाता था ऐसा मैंने देखा है तो कोई खास साधन और टीकाकरण की कोई दिक्कत रही नहीं